ग़रीबी परे करण जे लाइ भारत सरकारि प्रधानमंत्री जन धन योजिना ॾाढी महत्वपूर्ण आहे जंहिं कॾहिं वॾी संख्या में माण्हू माली सेवाउनि खां वंछित रहंदो त असांजे देश जे विकास जे वाधारे में रुकावट थींदी इहो हिकु माली समावेशन लाइ राष्ट्रीय मिशन आहे जंहिंजो मक़सदु बैंकिंग जा बचति जमा खातो बीमो ऐं पैंशन वग़ैरह सभु माली सेवाउनि असरदार नमूने सभिनी ताईं पहुचे मां हिन ई बाबति ॼाण करे रहियो आहियां ॿियनि खां ॿुधो आहे त हिनजे घणेई लाभ आहिनि ॿियनि योजनाउनि जे बारे में वधीक ॼाण न आहे हिन ई करे अधु ॼाण मां कंहिंखे न ॿुधाइणु चाहींदुसि